हमर इलाकामे जमीनके खरीद बिक्री करेमे बहुत सब दिक्कत आबै छै जब भी एक आदमी दोसरा आदमीसँ जमीनके खरीद रेट बात करे जाइ छियै तऽ वह कोइ सस्ता रेट बता दै छियै जाहिसँ कि दोसरा लोगके जमीन खरीदैके मन करै छै लेकिन जब उ जमीनके जाके कानूनी प्रक्रिया द्वारा रजिस्ट्री करावैके पड़ै छै तखनी उ जादा पैसा माँग लै छै जे ई सबसँ बड़ा समस्या जमीन खरीदे बिक्रीमे भए छियै आओर जमीनके जब अच्छा रेट भी अगर फाइनल भए छियै तऽ जमीन नापे ला अमीनसँ बात करिके जमीनके उपर नीचे मतलब जमीनके माप खराब कर दै छियै जाहिसँ कि जमीन खरीदैवला के नोकसान भए छियै ई सब प्रॉब्लम जमीनके खरीद बिक्री करेमे आबै छियै जमीन अगर सब चीज बात होके बाद भी रजिस्ट्री करावे जाइ छियै तऽ उहापर रजिस्ट्री करावेवला भी पैसा जेतना भी रहै छै ओसे दू चारि हजार पाँच हजार जादेही ही माँगे छियै जाहिसँ कि लोगके जादा पैसा देवेमे अच्छा नहि लगै छियै आओर केतना बार जमीन खरीदके कागज उगज जमा भी कर दै छियै ओकर बाद भी लोग डुप्लीकेट कागज दे दै छियै जाहिसँ कि भविष्यमे कोइ ओकर बाल बच्चाके जे भी लोग जमीन खरीदलकै ओकर बाल बच्चाके बहुत दिक्कत आ जाइ छियै जइसे कि उ केस उस करके अपन बेचल जमीन भी वापस हथिआवेके फिराकमे रहै छियै